हा गांवनि में और शहरनि में वधीक फ़र्कु त कोन रहियो आहे पर वरी बि गांव में जेको मां महिसूसु कंदी आहे जीअं असांजे घर में कमु करणु वारी माई ईंदी आहे रहंदी त गांव में आहे पर हाणे शहर में अची वई आहे पैसे जे करे पर हूअ असां सां बि मज़बूत आहे हीअंर बि उन्हनि खे सॼो ॾींहुं मेलो वञिणो आहे खेलणु वञिणो आहे हुन जो गांव वेंदी आहे त चवंदी आहे हम लोग को बहुत सुठो लॻंदो आहे पेड़नि ते चढ़णु डुकणु भॼणु असांजो घरु एतिरो मथे आहे सीढ़ी सां कोन ईंदी आहे उहो सीढ़ी सां ई ईंदी आहे लिफ्ट सां कोन ईंदी आहे

और सॼो ॾींहुं या त मोबाइल ते आहिनि या लैपटॉप ते आहिनि या वरी हाणे नयों चलनि हलियो आहे असांजे ॿारनि में जिम वञिणो आहे त उहो छा आहे सभु इनडोर फैसिलिटीज़ आहिनि जेको क़ुदिरती हवा में शरीर जो विकास थिए थो जेको ॿाहिरि सां था विकास कंदा आहियो उहो अलॻि आहे जिम में छा आहे कंट्रोल माहोल आहे ट्रेडमिल ते बि रनिंग करो था त हिकु स्पीड जे अंदरि करो था ट्रेनर तव्हांखे ॾिसे थो और फ्लैट रनिंग आहे हीअं रो रोड ते तव्हां डुको था त किथे खॾो आहे खुॿो आहे गाॾी बि अचे पई त तव्हांजो दिमाग़ु हर पासे हले थो हाणे उहो कोन्हे त ॾिठो वञे त गांव जा ॿार जेके जेके असांजे कमु वारी मायूं आहिनि या जेके गांव में रहंदा आहिनि मिस्त्री मज़दूर उहा असां सां बि मज़बूत शरीर जा आहिनि जॾहिं की खाधो हुननि जो असां सां हल्को ई आहे पर खाइणु सुठो था असांजो त हिते खाधो ई नथो ॿारनि खे हज़म थिए कॉन्सटीपेशन आहे ॾाढी देरि सां सुम्हणु ॾाढी देरि सां उथणु उथण खां पोइ बसि दुकान वञिणो आहे या कॉलेज वञिणो आहे या स्कूल वञिणो आहे इहे ई कमु आहिनि त ओतिरो शारिरीक विकास मां नथी सम्झा और हिननि ॿारनि जो दिमाग़ु शुरू सां छा आहे हीअ नंढपिण सां ई हर पासे ध्यानु ॾींदा आहिनि घर जे कमनि में पीउ खे हथु वधाइण में छोकिरियूं आहिनि त माउ खे कमु कराइण में त ई दिमाग़ जी बि असां सां त कुझु वधीक ई थी असां ओतिरा तेज़ नथा थियूं मुंहिंजे सम्झ में और असां शहर में शाइदि डप जे करे बि पंहिंजे पोटे पोटियुनि खे हेठि नथा लहणु ॾियनि छोकी गाॾियूं ॾाढियूं थी हलनि माण्हू छिती थी गाॾी हलाइनि या वॾी वॾी हाई सोसाइटियूं आहिनि जंहिंमें गाड्स अंदरि आहिनि और ॿार प्रोपर निगरानी में रांदि कंदा आहिनि या त ठहियलु आहे साइकिल पाथ उन ते साइकि ल हलाईंदा वधि में वधि थोरी रांदि करे उहो बि कलाक जे अंदरि असां मथे घुराए वठंदा आहियूं अचो भई पढ़ो टाइम थी वियो आहे त ॾाढो फ़र्क़ु आहे मतिलबु हिकिड़ो खुलो माहोल कोन थो मिले जेको असांखे नंढपिण में मिलियो